بھارتیہ میڈیا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ متنوع اور وسیع ہے اور بہت سے مختلف زبانوں اور ثقافاتی پس منظر کے لوگوں تک پہنچتا ہے اس میں کچھ چینلس اور اخبارات معتبر ہیں معتبر سمجھے جاتے ہیں جبکہ کچھ پرتنقد بھی ہوتے ہیں پاغستان کا مشہور انگریزی اخبار جو ہندوستانی خبروں پر بھی جامع رپورٹنگ کرتا ہے بی بی سی اور اردو بین الاقوامی خبر رساں ارادہ جو ہندوستانی سمیت دنیا بھر کی خبریں اردو میں فراہم کرتا ہے روزانہ جنگ پاکستان کا مشہور اخبار جو بھارت کی خبروں پر بھی نظر رکھتا ہے بھارت کا معروف نیوز چینل این ڈی ٹی وی ہے جسے صحاقاتی معیار کے لحاظ سے بہتر سمجھا جاتا ہے یہ چینل بھی اپنی ٹائمس ناؤ رپوٹنگ اور تجربات کے نیے جانا جاتا ہے یہ کہنا مشکل ہے کہ تمام خبروں کی درستگی اور مطابقات برقرار رہتی ہیں کیونکہ میڈیا ہاؤس پر بعض اوقات سیاسی یا مالی دباؤ بھی ہوتا ہے اس لیے مختلف ذرائع سے خبریں دیکھنا اور پڑھنا بہتر ہوتا ہے تا کہ آپ کو مکمل اور درست معلومات حاصل ہو بھارت میڈیا میں کچھ قابل اعتماد ادارے موجود ہیں مگر بعض اوقات مختلف چینلس اور اخبارات پر تنقید بھی کی جاتی ہیں کہ وہ حقیقت اور من خبریں نہیں دیتے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے اپنی نیوز چینل این ڈی ٹی وی آج تک نیوز لائن بھارت انڈیا بہت سارے نیوز چینلس ہیں جو صحیح خبریں پہنچاتے ہیں اور جن لوگ یہ کام صحیح طریقے سے نبھاتے ہیں